हिते सूरत में ॾाढा उद्योग सुठा आहिनि हीरनि जा कारखाना ॾाढा आहिनि यू पी बिहार हर शहर जा हिते इलाही महिनत कंदा आहिनि कपिड़े जी जाम फैक्टरियूं वॾियूं आहिनि कपिड़े जो बि ॾाढो मैनिफैक्चर आहे सभु हुते ई ठहंदो आहे हिते अलाए किथां किथां देश विदेश खां ईंदा आहिनि डायमंड जो बि वॾो ॾाढो कारी कारोबार आहे सची में जेको बि कहिड़े बि शहर मां ईंदो आहे ऐं हिते हिक ॿिए खे खणी वेहिंदा आहिनि ॾाढो प्यारो शहर आहे सची में पहिरीं त भले नौकिरीअ ते रखंदा आहिनि पर पंहिंजो करे कारखाना बि साड़ीयुनि जा बि ॾाढा सुठा आहिनि साड़ी वर्किंग बि सुठो थींदो आहे एंब्रॉडरी पर कपिड़े जी फैक्टरियूं बि ॾाढी वॾियूं वॾियूं आहिनि हिते टेक्स्टाइल मार्केट मार्केट बि जेतिरा चओ एतिरा ॾाढा आहिनि सची में हिते जेको सूरत आयो त वरी उनखे सुठो हिते वाप केरु न वणंदो आहे महिनत सां हर कोई अॻिते हिक ॿिए खे चाढ़िंदा आहिनि ॾाढो सूरत प्यारो आहे